औ जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो मोजां मोनो आरो जाखानांगौ बयनिबो संनानै जाहोखानांगौ नाथाय जोङो बे संनायनि मादाव माखासे रेसिपिफोरखौ मिथिनो लुगैयो बे मिथिनो लुगैनायनि गेजोरजों जोङो गोबां सोलोंनो लुगैयो बे ओंखाम ओंख्रि संनायनि बिथोराव बे नारजि ओंख्रि संनायानो गो गोब्राब नारजि ओंख्रि संनोबा जोङो टाइमनिबो गोनांथि दं आरो मोजाङै रुनानै रुइहोनो हायाब्ला बे नारजि ओंख्रियाबो मोजां जाया खारदैफोरा मोजां जानांगौ मोजाङै रुनानै खारदैजों मिलायहोनानै संब्लासो नारजि ओंख्रिया मोजां जायो बिनिखायनो नारजि ओंख्रिया संनो गोब्राब आरो बे गुबुन जाथिफोरनि माखासे संनाय खावनायफोरखौ मिथियो नाथाय मारै सङो मारै मायो जोङो मोजाङै मिथिनाय जाया बबे बुस्थुखौ माबायदि होयो बबे बेसादफोरखौ माबायदि बाहायनाय जायो जों बेफोरखौ मोजाङै मिनथिनाय जाया बेनिखायनो जोङो गुबुन हारिनि ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ जेन'बा रोङैनि थाखाय जोङो गोब्राब मोनो